हाँ मैंने एक गेम खेला जिसका नाम डेयरडेविल था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी खेलने में उसमें बार बार मैं आउट हो रहा था बार बार मैं उससे बाहर हो रहा था उसको पार करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी उसका एक लेय स्टेज पास नहीं हो पा रहा था मेरे से तो मैंने उस गेम को कम से कम पाँच से छ बार खेला तब भी वो मुझसे पास नहीं हुआ तो उसके बाद फिर मैंने उस गेम को हैंडल करने के लिए कुछ अपनी अ टेकनीक लगाई जिसमें मैंने एक अ स्टेज पर जाकर के उस स्टेज को पहले गहनता से देखा जाना और देखा कि इसको पार कैसे करूँ मैं फिर उसको पार करने के लिए मैंने चार से पाँच बार उस गेम को खेला और फिर उस गेम का पहला स्टेज को मैंने पास कर पाया